हाँ हमको लगता है कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए और पैसा खर्च करना चाहिए और अधिक फंड उपलब्ध कराना चाहिए हमें अगर ऐसा अवसर मिले तो हम है ना बहुत सारे खेलों का आयोजन करवांगे जैसे हॉकी किर्केट फुटबॉल ऐसे कई तरीके के खेल करवाएंगे और उनमें से जैसे अगर है ना इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के ग्रुप बनाएंगे और फिर उनमें प्रतियोगिता भी करवांगे और फिर उनके उपहार के रूप में भी ट्रॉफी वगैर देंगे तो उनसे है ना बच्चों का मनोबल ज़्यादा बढ़ेगा खेल में और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल में रुचि लेंगे हम अब बच्चों को इस तरीके से माना खेल खिला सकते है और ऐसे आगे भी बढ़ावा दे सकते है बच्चों को बच्चे इस रूप से है ना सुचारु और सजग बन सकते हैं बच्चों को और बहुत से ऐसे लोगों से प्रेरणा मिल इन खेलों से ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि हमे आगे बढ़ कर कुछ करना चाहिए और बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे इसलिए हमे खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए और भारत सरकार से ये हम गुजारिश करेंगे कि ये ना पैसे है खेलों पर ज़्यादा लगाने चाहिए